دہلی کی موجودہ حکومت عام آدمی پارٹی کی وہ پلس ٹو لیول پر انٹرپرینیورشپ پر کام کر رہی ہے اور اس میں ابھی مجھے کچھ دنوں پہلے اس بات کا پتہ چلا کچھ بچوں نے مل کر کے جو ہے وہ ایک ایک چھوٹا سا آلہ بنایا جوکہ اس میں کام آتا ہے ہمارے جو زرعی جو کسان بھائی لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرتا ہے اور انہوں نے اس آلے میں اس آلے کی اختراع میں اس کی ایجاد میں کم از کم ڈیڑھ سے دو لاکھ روپئے انہوں نے خرچ کیے ہوں گے اور چار پانچ بچوں کا گروپ تھا اور ابھی جو موجودہ صورت حال اس کی اس قدر ڈیمانڈ اور اس ایجاد کی اس طرح جو ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ طلبا کروڑوں روپئے کا جو ہے کاروبار کر چکے ہیں اسی طریقہ سے ایک دیگر بچہ دلّی ہی سے پاسڈ آؤٹ تھا جس نے کہ جو ہمارے ہینڈیکیپ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہاتھ نہیں ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل ٹکنالوجی سے اس نے جو ہے آئی آئی ٹی سے ٹکنالوجی کا کورس کیا تھا اور دلّی حکومت کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کی سلسلے میں پیشرفت کی اور اس بچے نے ہاتھ بنا کر ہزاروں لوگوں کو جو ہے کہ اس جو بہت بڑی دشواری تھی اس کو اس سے جو ہے ان کو باہر نکالا ہے یہ بہت اچھا قدم ہے